मुजफ्फपुर डिस्टिक में बहुत सारा ऐसा खेल होता है खेल प्रतियोगिताएँ होता है जहाँ पे लोग भाग लेते हैं और उसमें मतलब बहुत सारा मनोरंजन होता है खेल में खेल मनोरंजन का ही चीज है उसमें लोग आते हैं बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं की जैसे हो गया क्रिकेट हो गया कबड्डी हो गया एक साथ वो लोग एक साथ मिलकर सब खेलते हैं इसका प्रतियोगिता होता है बहुत सारा ऐसा प्रतियोगिता मुजफ्फपुर डिस्टिक में होता है और लोग उसको बहुत अच्छे से देखते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं और एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं खेल को बढ़ावा देते हैं और मतलब खेल भावना को बढ़ावा देते हैं और एक दूसरे को बताते हैं एक दूसरे और फिर वहाँ के लोग भी आते हैं देखने और बहुत अच्छा लगता है जो हम लोग मतलब एक दूसरे के साथ खेलते हैं और खेल को बढ़ावा देते हैं मनोरंजन हमारे गाँव में मेला होता है बहुत सारा कार्यक्रम होता है उसमें नाटक वगैरह आता है जैसे मतलब नाटक आता है मनोरंजन होता है ओर्केस्ट्रा आता है ये भी होता है और जैसे शादी होता है तो उसमें भी गीत नाद होती है औरत गाती है गीत वगैरह वगैरह बहुत सारा होता है